एक बार हम वैष्णो देवी गए थे वहां पे चढ़ाई बहुत लम्बी थी चढ़ते चढ़ते हम बीच में बहुत थक गए इतना थक गए कि मुझसे चला नहीं गया फिर बैठ गए रास्ते में पानी वानी पिए उसके बाद में फिर बहुत कोशिश किए चलने के लिए थकावट तो बहुत आ रही थी लेकिन फिर धीरे धीरे किसी तरह वहां तक पहुंचे मंदिर पे वहां पहुंचे तो देखा कि वहां का नजारा इतना अच्छा था कि क्या बताएं और वहां से फिर नीचे झांके जब देखो तो गए आदमी इतने छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे थे कि देख के बड़ी हैरानियाँ हो रही थी वहां से बादल लग रहा था कि हम इतनी ऊंचाई पे पहुँच गए हैं कि बादल अपने हाथों से छू लेंगे और उसके बाद में वहां दर्शन मिला दर्शन करके हम वापस आए और यहाँ फिर वहीं से देखा कि सूर्य इतने करीब में है इतना सुनहरा चमक रहा है इतना अच्छा लग रहा था वहां पे की क्या बताएं और हमको वहां जा करके इतनी वो अच्छी लगी वहां की नजरिया कि क्या कह सकते कुछ कहने की बात नहीं और फिर वहां से आए आपको चारा मोरान के आराम करने के बाद में है फिर बहार निकले बाए और पहाड़ी इलाका वहां का बहुत अच्छा लग रहा था हमको वहां हरियाली इतनी थी की क्या बताएं झरने वगैरह लगे थे बहुत अच्छा लग रहा था सब देख करके और अब हमको तो बार बार वहां जाने की बहुत इच्छा करती है इतना वहां का अच्छा माहौल और नजरिया है और